मुझे लगता नहीं कि फ़िल्म कलाकारों के बारे में जो बताया जाता है और जो दिखाया जाता है वास्तविक में वो सटीक होगा या फिर वो सब सही है क्योंकि वो जिस तरह से हँसते खेलते खुलते मिलते रहते हैं जोकि परदे के सामने वो परदे के पीछे हमेशा वैसा नहीं रहता है और वो वैसे ही व्यवहार नहीं करते हैं बाकी लोगों और आम आदमी के साथ क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी और जो कलाकार होते हैं न उनमें थोड़ा बहुत तो घमंड होता है और वो लोगों के साथ इतना मिलना जुलना नहीं चाहते हैं